مجھے تو عبادت کرنے میں بہت خوشی ملتی ہے اللّہ کا شکر ہے نماز پڑھنے میں قرآن شریف پڑھنے میں یا حدیث کوئی پڑھنے میں اللّہ اللّہ تعالیٰ کی باتیں کرنے میں اور سننے میں تسبیحاں پڑھنے میں کیونکہ دین میں جو ہے جتنا زیادہ گھسو اتنا ہی زیادہ مزہ آنے لگتا ہے بہت زیادہ خوشی بھی ملتی ہے اور کسی بات سے کوئی فائدہ نہیں ہے دین کی باتیں کرو دین کی باتیں سنو دین کی باتوں میں سمجھ سمجھو اس سے زیادہ خوشی ملتی ہے مجھے بہت زیادہ نمازیں پڑھنے میں قرآن شریف پڑھنے میں اور مجھے کسی کام میں دل نہیں لگتا ہے میرا اس با نماز سے اور قرآن سے بہت زیادہ اللّہ کا شکر ہے مجھے خوشی ملتی ہے اور میں اسی میں ٹائم اپنا لگاتی ہوں زیادہ سے زیادہ نماز قرآن حدیث تسبیحات اللّہ کا ذکر اللّہ تعالیٰ قبول کرے اور اسی سے آخرت سنورتی ہے انسان کی اور اسی سے دنیا سنورتی ہے سارے کام پورے ہوتے ہیں اللّہ کے شکر سے اور اللّہ تعالیٰ اللّہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اللّہ کو ساتھ لے کے چلتا ہے جو اللّہ کو اللہ کی رسی پکڑ کے چلتا ہے اس کا اللّہ تعالیٰ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا ہے سارے کام اس کے پورے کرنے والا ہے اللّہ تعالیٰ اللّہ کے حکم سے سب کچھ انشاء اللّہ بہتر ہوتا ہے